बे धोरोमा सानफ्रोमबो जिउआव बे ओनसोलाव आरो बबेबा ओनसोलाव गोबां गोहोम खोख्लैयो मानो होननानै बुंब्ला धोरोमा सुबुंनि आंगो सैथोथि फोथायथि थार धोरोमखौ लानानैनो सुबुंफोरा सानफ्रोमबो जिबन जिउ खुङो धोरोमनि बाथ्राजों सुबुंफोरा सैथोयै थाबायो धोरोमानो सुबुंनि आंगो फोथायथि आरो सैथो आरो थार गासैबो ओनसोलाव गुबुन गुबुन बेबायदि धोरोमखौ लानानै सुबुंफोरा आलो गोजोनै रायजो जायो बे धोरोमा सुबुंनि संसार रायजो जानायाव एबा बबेबा ओनसोलाव गोबां गोहोम खोख्लैयो सुबुंनि जानाय लोंनाय थानाय गाननाय जोमनाय लामा हान्थिनाय गासैबो बिथिङाव बे धोरोमा गोहोम खोख्लैयो सुबुंनि अलखद समाव बबेबा धोरोमा बोखाङो बेमार आजार जायोब्ला बे धोरोमगिरिजों गोथार बिजाबफोरनि गेजेरजों आयेनफोरजों धोरोमनिल' खानानै दोननाय मोनसे आयेनफोरजों गोबां बेमार आजारफोरखौबो सोखानो हायो बेबायदि धोरोमा मोनसे पावारफुल मोनसे गोहोगोरा सुबुंनि फोथायथि थार धोरोमखौ लानानै सुबुङा गावनि हान्थिनाय जिबन जिउ लामायाव दावगालांनो हायो दावबायलांनो हायो